हैल्लो हांजी हां चलो हां चलो कोई नि तुस दूआ लेई जायो आह्ननियै साढ़े कोल बड़ी बराइटियां न जेह्ड़ा लैना होग लेई जाओ आह्ननियै हां दिक्खी लैयो तुस आह्ननियै ते ओवरडेट होग कोई तां तुस बापस करुड़ेयो रिप्लेसमैंट है नुआढ़ी साढ़े कोल कुतै चली जंदा टपले कन्नै चलिया होना तुसेंई ते इक तुस गाह्क ओ साढ़े कोई चक्कर नि तुसें होई जाह्ग तुसें नेईं नेईं ओ गल्ती होई जंदी भाई गल्ती कन्नै चलिया होना कोई नेईं तां अस दिंदे नि ओवरडेट हां कोई चक्कर नि

चौल बी हैन हां दालीं बी हैन चौल बी हैन ठीक ऐ तुस आओ दुकाना पर दिक्खी लैओ हां चौल बी ठीक न सब किश ठीक ऐ तुस दुकान उप्पर आओ न दुकाना उप्पर दिक्खी लाओ आह्ननियै ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ